हँ तऽ कोन सांसदके अइ बेर चला चलती छै हुँ कोन क्षेत्रमे छै बीजेपीके बेसी बिहार वोट बहुत छै हुँ हँ की केना छै छै सपोर्ट हुँ हेतय नहि कोनो चुनल नेता एगो कोनो हेतय

देबय अहाँ सभ हुँ हुँ

कुछ खर्चा पानि करतय तकर बाद नहि देबय एँ तऽ जहन अहाँ ओइ ठाम सभ तऽ जुटल छी तऽ किछु खर्चा पानि दऽ सकय छै नहि तखन ने अहाँ वोट देबय ने खरिदल जाइ छै ने तऽ वोट केना देबय तहन केना जिततय विकास कयलापर आबो सिस्टम छै ओ जमाना विकास परमे नहि छै रुपैआ परमे खरीदारी छै ओ करय छथिन हुँ हुँ तऽ कुछ वोट बैंकिंग देथिन तखन ने वोट हेतय केओ ओना तऽ नहि हेतय हुँ

हुँ जेना कि किछु किछु संस्थानके किछु उन्नति भेलय हइ किछु जहाँ स्थान कोनो मन्दिर भेलय या कोनो कैम्पस भेलय या फील्ड भेलय ग्राउंड भेलय परिवर्तन भेलय हइ हुँ हुँ हुँ